हाँ हाल ही में मैंने एक केटली खरीदी है वो ये काफ़ी अच्छी है और काफ़ी ग्लास रख सकते हैं उसके अंदर और बहुत ही बढ़िया है मजबूत है और टूटने फूटने की सबकी गारंटी है बहुत ही अच्छे लोहे से बनी हुई केटली है और मुझे काफ़ी पसंद आई है मैं उसको और दोबारा भी ये खराब होने के बाद दोबारा भी लेना चाहूंगा और लोगों से कहूंगा और भी उसे खरीदें